राजस्थान में बहुत से प्रमुख तरीकों से यहाँ की संस्कृति और विरासत को बताया जाता है जिसके कई सारे माध्यम हैं इनमें से एक माध्यम है म्यूज़ियम म्यूजियम में राजस्थान में जो राजा महाराजाओं की चीज़ें थी जैसे उनके भाले उनकी पोशाक ये सब चीज़ों के माध्यम से उनके जो वस्त्र वगैरह हैं जो उनके गहने हैं आभूषण हैं उनको रखा गया है जिनके माध्यम से जब लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें वह दिखाए जाते हैं दर्शाए जाते हैं बताया जाता है उनके बारे में कि ये किस महाराज की पोशाक है ये किस महाराजा के आभूषण हैं उनके माध्यम से बताया जाता है जिसमें कि जैसे कि भरतपुर पैलेस में भी म्यूज़ियम हैं जिसमें की भरतपुर में बताया जाता है म्यूज़ियम में वहाँ पे काफ़ी सारी चित्र कलाएं जो है उसके माध्यम से भी लोगों को पता चलता है संस्कृति और विरासत के बारे में और जल महल हमारे जयपुर में जल महल जो है वहाँ पर भी म्यूजियम है जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है यहाँ पर वैक्स म्यूज़ियम भी है जिसमें की बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक वहाँ पे जाके भी लोग यहाँ की संस्कृति को देखते हैं समझते हैं जानते हैं उसके बारे में